आदवोगादाच्याय बाबतींत आसात पुलीस स्टेशनाच्याय बाबतींत आसात न्यायालयाच्याय बाबत् बाबतींत आसात जर आदवोगादाचे बाबतींत म्हणत तशें जाल्यार अशी स्थिती आसा की हांगा एक काणकोण टालुक्यांत आवय गोंयच्या काणकोण टालुक्यांत पंचविशेक तरी आदवोगाद आसात

हाचे विशय वेगवेगळे उरतात खंय तरी क्रिमिनल केस आसली जाल्यार ताजो स्पे ताचो स्पेशलिस्ट आशिल्लो तो एडवोकेट लागता खंयचीय एग्रिकल्चरल लँड आसा तसो तातूंत स्पेशलिस्ट आसता तो वेगळो लागता खंयचेय गव्हरमँट जॉब्स किंवा प्रायवेट जॉब्स आसा तातूंत कितें तरी न्यायालयीन प्रॉब्लम जालो तसो आसल्यार तातूंत वेगळ्या तरेचे आदवोगाद लागतात आनी त्या प्रमाणे अवेलिबिलिटी उरना म्हणटकच आदवोगाद आसा त्या म्हऱ्या ताजे म्हऱ्यान गेल्यारूय बी तो अशें सांगना कितें कांय म्हणल्यार ह्या बाबतींत आपल्याक कायद्याचें न्यान व्हडलें ना तूं दुसऱ्याच्या म्हऱ्यांत वच अशें बी तो केन्नाच तो आपल्या म्हऱ्यांत आयले म्हणटकच पयशांच्या सुवार्थान ती केस घेता पूण ताणें ती कोर्टा मुखार जर्जा मुखार सारकी ना मांडिल्ल्या मुळे त्या केसीची वाट लागता आनी ताचो न्याय मेळपाचें सोडून लुकसाण जास्त जाता सेम पुलीस स्टेशनारूय बी स्थिती अशी आसा की जी एक क्रिमिनल खबर घडल्या तशें जाल्यार ताजो पंचनामा कसो करप रितसर तो कसो बरोवन काडप तो कसो न्यायालया मुखार दवरप हाजे बाबतींत त्या पुलीस स्टेशना वयली पुलीस एक्सपट्स आसनात किंवा खंय तरी एक खंय एक्सिडंट जालो आनी कोणाली तरी तातूंत चूक आसा पूण तो चूक आसा तो मनीस खंय तरी व्हडलो पयशांकार आसा किंवा पोलिटिकली ताका बरो व्हडलो फावर आसा तशें जाल्यार तो ताचो उपयोग करता आनी त्या पुलिसांचेर खंय तरी जबरदस्ती हें करता आनी आपल्याक जाय तसो पंचनामा किंवा हें तें करून घेता आनी तातूंत करून खूब जाणांचेर अन्याय जाता मेन पुलीस स्टेशनार सुद्दां कायद्या प्रमाणे ज्या प्रमाणे काम जावपाक जाय पंचनामो किंवा वागणूक पुलिसांची ही सामकी वायट उरता तोणाक सतत गाळी उरतात खुबश्या पुलिसांच्या एक क्रूर अशी स्थिती उरता कोणाच्या म्हऱ्यांत उबे राविल्ले तेन्ना सेम स्थिती न्यायालयाचीय बी अशी स्थिती आसा की कोण तरी पयलीं पंचायतींत न्याय मागपाक वता थंय ताका तितल्या वेळा भितर जाय तसो न्याय दिवप जावपाक जालें ना म्हणटकच तो पुलीस स्टेशनाचेर वता पुलीस स्टेशनाचेर जाली ना जाल्यार ताका मागीर खंय तरी सिवील कोर्टांत वचचें पडटा लोकल सिवील कोर्टांत ती एखादी केस ताज्या अगेन्स्ट गेली जाल्यार डिस्ट्रीक्ट कोर्टांत व्हरची पडटा डिस्ट्रीक्ट कोर्टांत जाली ना जाल्यार मागीर हाय कोर्टांत वयची पडटा पणजी आनी ताजे नंतर हाय कोर्टाक जाली ना ताका सुप्रीम कोर्टांत वयचें पडटा मेन विशय एक फावटी अशें जाता की हांगा लुकसाण जर एक लाख भराचें जालें तशें जाल्यार ताका जवळ जवळ न्याय मेळोवपाक गेलो जाल्यार पंचवीस लाख रुपया तरी ह्या गोश्टी खातीर उडोवचे पडटात आनी ह्या वाटेतल्यान न्यायूय मेळना आनी त्या वटेच्यान ताजे खातीर इतलो पयसो मोडिल्लो आदवोगादाली फी किंवा वचप येवप किंवा जे दीस रात ताजें टेंशन आसा म्हणटकच प्रत्येक मनशाक गोंयांत न्याय जाय त्या प्रमाणे मेळपाक जाय त्या प्रमाणे मेळना